हमरा डान्स बहुत सुन्दर बहुत नीक लागै छै बहुत सिखैके हम प्रोत्साहित छी हम सिखलिऐ हँ हम कतहुँ जाइ छी बिआह शादीमे मेहन्दी सभमे देखै छियै डान्स सभ करैत तऽ हमहुँ करै लागै छी इस्कूल कॉलेज जिलासभमे डान्स करै लेल प्रोत्साहित मिलल हमरा बहुत उत्साहित भेल आओर हम बहुत सुन्दरसँ करैत छियै कियाकी हमरा बहुत सुन्दर लागै छै डान्स करै मे डान्स करै मे हमरा बहुत सुन्दर लागै छै आ हमरा अपना कला प्रस्तुतकरैमे नीक लागै छै कल प्रस्तुत करै छियै जे हमहुँ अपना मनमे जनैत छियै जे हमहुँ कतहुँ कला प्रस्तुत करबै हमरा बहुत सुन्दर लागत औऱ हमरा बहुत उत्साहित भी मिलल जखन हमरा बड़ा आदरसँ हमरा प्रोत्साहित कयल गेल आओर हमरा बहुत मान सम्मान मिलल आओर हमरा बहुत सुन्दर लागल जे हमरा एतेक लोककेँ बीच हमरा ऑफिसर सभ प्रोत्साहित करैया आओर हमरा बहुत सुन्दर इहो लागल जे हमरा हमरासे छोट पैघ सभ हमरा देखि कऽहमरा बहुतसे खुशीसँ रहैए